काळी गंगा हो एक कादंबरी जावन आसा ती महाबळेश्वर सैल हे तांचे लेखक जावन आसा आनी ह्या कादंबरेन सुंदरशी आमची कोंकणी भाशेची ही एक कादंबरी म्हणजे नॉवल जावन आसा आनी ह्या कादंबरीन लेखकान सुंदरशें वर्णन दिलां तें म्हळ्यार कारवारचें कारवारचें मातयेचें हें बूक हो जो बूक आसा ही जी कादंबरी आसा ती वाचूंक जाय सगळ्यांनी तितून जशें सैमांग सैम सैमा विशींचो मोग शेत शेती शेतकार तेंचे जिवीत मागीर गोंय आनी कारवार कारवारांचे मदीं चड कांय असो डिफरंस असो ना न्हू तर ती आमकां बीन लागता त्या त्या ज्या कादंबरीन ज्यो जे प्रसंग आसात जे सीन आसात ते सगळे गोंयानूय लागतात गोंयची सुद्दां तेतून थोडे कडेन खंय ना खंय मेन्शन केलां अबावट गोवा आनी हय सुंदर आसा ती कादंबरी तितून कारवार तशेंच गोंय गोंयचो लोक आनी कारवारचो लोक एक सारकोच आसा कोंकणी भाशेंतली एक कादंबरी जावन आसा